हैलो सर सुपर मार्केट से बोल रहे हैं सर थोड़ा सा सा सामान ख़रीदना है अपने को सर हमको थोड़ा भंडारे के लिए सामान ख़रीदना है तो भंडारे के लिए तो सर सर उसमें आप लिख लीजिए पचास किलो शक्कर पाँच डब्बे तेल के तेल कौन सा है सर आपके पास

सर हमको चाहिए सनफ़्लावर पाँच पाँच डब्बे लिख लीजिए आप और उसमें से आपका लिख लो दाल लिख लो आप उसमें पाँच सब तरह की दाल चाहिए पाँच पाँच दस किलो वाली एक काम करो राइस कर लो चावल अच्छी क्वालिटी की अच्छी क्वालिटी की है तो सर वह कर दीजिए आप मैं पचास किलो कर दीजिए और सर वह काला चना मिल जाएगा काला चना काले चने मिल जाएंगे पाँच किलो वह कर लेना हाँ और एक किलो चाय की पत्ती रख लेना और सब चाय बनवानी पड़ेगी और और सर हाँ काजू बादाम वाली ड्राई फ्रूइट्स मतलब ड्राई फ्रूइट्स का लिख लीजिए पाँच पाँच किलो पाँच पाँच के जी कर लीजिए और इलायची इलायची ले लेना आप दो सौ ग्राम हाँ और क्या बोलते हैं तलवा देना और ड्राई फ्रूट में डालता है अपन क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं पात पित्ता पिस्ता क्या बोलते हैं पिस्ता पिस्ता आधा किलो पिस्ता कर देना सर कितने का हो जाएगा सर यह सर यह मैं आपको दो दिन बाद ले आऊँगा सर सर जी सर डिलेवरी हो हो जाएगी डिलेवरी ठीक है सर मैं जी सर सर अनलाइन कर देंगे बताते कितना हुआ